हां जी हां हट्टिया गै किन्ना चाहिदा हां ग्लासें दा होना कोई सौ रपें दा बण्डल प्लेटें दा डेढ़ सौ तकर होग लैगे दस पंज घट समान लैना तो फ्ही एह् कर लैगे फ्ही ब्याह् ब्याह् कदूं ऐ ते अच्छा हां और बी होने होने प्रोग्राम किश सतसंग बगैरा जां गीत शीत फ्ही किट्ठा गै लैना यां अलग अलग लैना हां ते आयो फ्ही लेई जायो हां लेई जायो गल्ल ऐ कोई ना थोह्ड़े करदा कोई हां दुकाना होनी